हमर खाना बनाबैके तरीका कने मतलब पता नहि सबसँ मैच करैए कि नहि हमरा होइए कि जल्दी जल्दीमे जे काज करू शुरू करू तऽ अन्त करू ओहिमे लागल नहि रहू तऽ हम एहन करै छी कि खाना बनाबैके प्रक्रिआमे जखन जाइ घुसऽ लागै छी तऽ दालि सेट कऽ कऽ आओर चावल अगर टोपिआमे केलहुँ तऽ औधन चढ़ाकऽ चावल धोकऽ छोड़ि देलहुँ आओर बैसिकऽ सब्जी काटि लेलहुँ जाबे औधन भेल चावल दालि भेल ताबे हमर सब्जी कटा जाइए आओर सब्जी एक साइड सब्जी चढ़ेलहुँ एक साइड भुजिआ चढ़ेलहुँ यदि सब्जी नहिओ कटाएल रहल तऽ कढ़ाही ताबे गर्म भेल सब्जी भुजिआ कटा गेल ओ बनि गेल बस हमर खाना चालीस मिनटमे दालि भात तरकारी भुजिआ तैआर भऽ जाइए चूल्हा साफ भऽ जाइए